हालीसरा हांव युट्यूब एपाचो चड वापर करता स्पा स्मार्ट फोनाचे फायदे म्हळ्यार फास्टच फोनांतल्यान आपल्याक जाय तें जाय ते तरेची म्हायती घेवूं येता युट्युबांवेल्यान म्हणात किंवां गुगलावेल्यान म्हणात देखीक खंयचेय शैक्षणीक कार्यावळी खातीर खंयचोय प्रस्न किंवां कितेंय जर आमकां आमचें तकलेक समजम आसा तर ती म्हायती योग्य वेळार प्रस्न विचारतकीच आमकां बऱ्या तरेन मेळटा हेच स्मार्ट फोनाचे फायदे आसात खंयचीय अडचण आसूं किंवां खंयची समस्या आसूं ती जर आमी गुगलाचेर किंवां युट्युबाचेर आमी तो प्रस्न विचारत जाल्यार तेचे बऱ्या पैकी उत्तर मेळटा आनी आमकां गिन्यान मेळटा आनी लुकसाण म्हणत जाल्यार नाकाशिल्ले खेळ आनी न्ही ती म्हा म्हायती घेवून भुरगें हालीं हालींसराक भुरग्यांचेर ताचो परिणाम जाता ते नुकसाणकारक आसा अशें म्हाका दिसता गेमी बिमी खेळटात भुरगें आनी तकल्यांक नाका आशिल्ले हे करून फेड भरतात आनी तांची चडांत चड वेळ तातूंत वता हेंवूय लुकसाण कारकच आसा अशें म्हाका दिसता